जय झूलेलाल जी कीअं आहे न पंहिंजो सोमनाथ आहे विरपुर आहे द्वारका आहे ई सभु स्थान इलाही मस्तु सुठा आहिनि घुमण लाइ करे जी के पंहिंजो सूरत स्माट सिटी आहे